हां अगर अ'ऊं एह् दस्सां कि अस दिनें दपैह्री गी जिसी आखदे अस दपैह्री दा खाना इंग्लिश च आखदे लंच ओह्दे च अस केह् करदे कि चौल ते राजमांह् खंदे ठीक ऐ ओह्दे नै एह् होंदा बाड्डी साढ़ी बैलेंस रौंह्दी होर असैं गी दिनें गै चौल राजमांह् खाने चाहिदे नेईं राजमांह् अस शामीं गी बी खाई सकदे लेकिन चौल जेह्ड़े होंदे ओह् जैदा दिनें गै खाने चाहिदे की के ओह्दी वजह् कन्नै एह् होंदा कि रातीं असैं रैस्ट करना होंदा बा गी ते चोलैं च जैदा पानी गै होंदा तुसें गी पता तां ऐ कि पानियै कन्नै गै बनदे होंदे बी त्यार बी पानियै कन्नै होंदे जि'यां रूनियां शूनियां लांदे बगैरा ते चौल होई गे चार होई गेआ राजमांह् होई गे होर ओह्दे च इक चिमचा घ्यौ दा पाए दा होऐ देसी घ्यौ हाय हाय मजा गै लग्ग होंदा ते 'इयै नेह् फ्ही डिनर उप्पर जिस बेल्लै रातीं रातीं दी रुट्टी आखदे जिसी अस रातीं रुट्टी खंदे जिस बेल्लै चां उत्थै फुलके होई गे साढ़े आस्तै होर ओह्दै कन्नै कोई सुक्की सब्जी मिक्स वैज्ज होई गेआ जि'यां बलाह्ड़ियां होई गेइयां बीन्स बगैरा आसू मिक्स करियै जां आसू न्यूट्री बगैरा ते इ'यां गै होर मतलब ढ़ोड्डा होंदा साढ़े मक्कें दा उस्सी बी अस डिनर आस्तै इस्तेमाल करने आं खन्ने आं ओह्दे कन्नै एह् होंदा कि असें गी रातीं जेह्ड़ी साढ़ी डाईट होंदी प्रापर थ्होई जंदी और अस फिट्ट रौह्न्ने आं असें गी चौल शामीं नेईं खाने चाहिदे ते और जैदातर जेह्ड़ा अस मक्कें दी रुट्टी गै खन्ने आं ते लंच जेह्ड़ां तां साढ़ा होंदा तां उ'ऐ चौल बगैरा होई गे जां अगर फुलके होए तां खाई लैना नेईं होए तां कोई चक्कर निं होंदा ऐ हां ते चौल जेह्ड़े दिनें ते डिनर उप्पर असें गी जैदा कशा जैदा खाना चाहिदे ते ओह् रा मतलब साग होई गेआ स'रेआं दा स्यालै जेह्ड़ा ते ढोड्डा ते अचार कन्नै उत्थै थोह्ड़ा जेहा घ्यो पाए दा होए ते माराज मजा गै लग्ग होंदा रुट्टी खाने दा ते उत्तै असें ई इन्ना ओह्दे चा मतलब केह् होंदा कि राती बी असैं गी सोना गै होंदा होर ते किश करना ते होंदा नेईं ऐ चौल खाने ने साढ़े असैं ई मटापा आई जंदा बाई जिसी आखदे बाई होई जंदी ते ओह् बाई जेह्की असैं गी नेईं होना चाहिदी ते एह्दे आस्तै एह् ऐ असैं गी जर्नर्ली लंच उप्पर जेह्ड़ा बनांदे अस ओह् बनांदे चौल होई गे राजमांह् किश बी सब्जी होई मतलब ते डिनर उप्पर अस जेह्का मक्कें दा ढोड्डा होई गेआ जां फुलके होई गे फुलकें कन्नै सुक्की सब्जी मक्कें दे ढोड्डे कन्नै किसै दा बी साग होई गेआ कड़मे दा साग होई गेआ सरेआं दा साग होई गेआ होर गोभिये दा बी साग होंदा होर मूलियें दा बी साग होंदा ते एह् खाना चाहिदा